काणकोण जिल्ल्यांत एक सरकारी इस्पितळ आसा जें लोकांक खूब उपयोगी पडटा तशेंच आयुर्वेदीक दवाखाने आसात पंदरा तरी फार्मासी आसात दाताचें कितलेंशेंच डॉक्टराचे दवाखाने आसात भुरग्यांचो दोतोर आसा बायलांचो दोतोर आसा हार्टाचोय दोतोर आसा लोक आपलें दुयेसाचें निदान करपाक तांच्या कडेन वतात तपासणी करतात आनी मागीर वखदां घेतात एम्बुलन्स सुविधाय काणकोणांत बरी चल्लां पूण खुबश्या लोकांची अशी तक्रार आसा की एकूच सरकारी इस्पितळ आसूनय तातूंत डॉक्टर कमी आसात सगळ्यां विशयांचे डोक्टर नात रोगाचें निदान करपी बरीं उपकरणां नात कोरोनाच्या काळांत काणकोण सरकारी इस्पितळाच्या दोतोरांनी खूब कठीण परिस्थितींत लोकांची सेवा केली लोकांक बरो उपचार केलो जाता तें सगळें प्रयत्न करून सेवा दिली कोरोना जाल्ल्यांची काळजी घेतली गांवां गांवांत वचून जिवाची पर्वा करिनासतना लोकांक लस दिली आपलो दोतोरकेचो धर्म पुर्णपणान केलो पूण काणकोणांत प्राणवायुच्या सिलिंडराची सोय नाशिल्ल्यान कोरोनाच्या काळांत प्राणवायु कमी जाल्ल्या मनशांक तातडीन मडगांव आनी बांबोळे व्हरपाक पडिल्ल्यान लोकांक खूब त्रास जालो